ریاست میں اہم مذہبی مقامات یا عبادت گاہیں بہت سی ہیں جیسے اگر ہم مساجد کی بات کریں تو دہلی میں ایک مسجد ہے جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ فتح پوری مسجد ہے موتی مسجد ہے اگر ہم مندر کی بات کریں تو دہلی میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں لوٹس ٹیمپل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ نہرو پلیس کے پاس ہے اس کے علاوہ سائی بابا مندر ہے کالی ماتا مندر ہے اگر ہم گرجا گھر کی بات کریں تو یہ بھی دلی میں موجود ہے ایس ٹی تھومس چرچ جو کہ آر کے پورم میں ہے ایس ٹی سٹھیپ اسٹیپنس چرچ یہ چاندنی چوک میں موجود ہے اس کے علاوہ خانقاہیں کی بات کریں تو خانقاہیں بھی ہیں دہلی میں بہت ساری جن میں ایک ہے ہجڑوں کا خانقاہ یہ مہرولی میں ہے